भुरगें नवीन जल्माक आयलें की एक सादारणपणान एक ते चार ते पांच म्हणजे सव्वे दिसा सश्टी पुजन नांवाचो एक प्रकार आसा म्हणजे तेका कोंकणीत सटी बी अशें म्हणटात सटी पुजन ताची एक पुजन म्हणजे भुरगें तेन्ना नॉर्मली हॉस्पिटलांत आसता म्हणजे आतां सगळीं भुरगीं हॉस्पिटलांत जल्मतात पयलीं घरा तेंचो जल्म जातालो तर ती सटिचें पुजन नांवाचो एक प्रकार आवय बापाय कडल्यान करून घेतात तो एक सादारणपणान पयलो एक म्हणजे आमी कार्य म्हणपाक हरकत ना सादारणपणान एक बारा दीस जाले की भुरग्याक पाळण्यांत घालतात आतां म्हणजे कशें जशे प्रत्येकाची पद्दती प्रमाणे लोक करतात त्याच दिसाक बारसो करूं येता पूण बारीक भुरगें आसले कारणान लोक पयलीं बारसो करनात कारण बारशाक खूब लोकांक आपयतात ताका लागून इनफॅक्शन किंवा ताचे कांय जंतू संसर्ग जावंक शकता ताका लागून लोक तशें हें करना म्हणून सादारणपणान बारा बाराव्या दिसा तितकेत एक आठ धा बायलांक आपयतात आनी मागीर तेका पाळण्यांत घालतात आनी ताचें नामकरण करतात म्हणजे ताका नांव दवरपाचो एक तो विधी करतात आनी म्हणजे आतां कशें आसा थोड्यो गोश्टी आसात त्यो आमचे समाजांत म्हणजे बऱ्यो आसतात ताका एक हेतू आसता आतां हो अदीकसो शो जाला म्हणजे तो बारसो नांव दवरलें खरें म्हणजे जालें तें तें बारशाक तें पाळण्या वयल्यान ताका तीन दोन तीनदां वयल्यान सकयल करतात नांव दवरतात आनी खरें बारा दिसा ताका नांव मेळटा भुरग्याक असो तो बारसो मागीर एक मदीं सादारणपणान एक चार पांच म्हयने गेले की ताका हळू जे खावपाचें म्हणजे दूध पिवपाचें तो बंद जालो की उश्टावण नांवाचो प्रकार आसता तेका सगळे प्रकारचे पदार्थ करतात ताका भुरग्याक बसयतात खरें तेका बसपाक जायना सादारणपणान एक सातव्या आठव्या म्हयन्याक तसो बसूं जायना पूण ताका आवय धरून मांडयेर घेवन ताका उश्टावण म्हणजे ताका पयलें मागीर ताका हळू हळू जेवण घालपाक सुरवात केल्यार जाता कारण ताचो तो तो एक प्रकारचो एक तो तेचेर हें केल्लो संस्कार कसो कारण मनशाक जल्मा पासून मुक्ती पर्यंत सोळा संस्कार अशें आसतात आमच्या समाजांत हिंदू संस्कृतींत तर तशें तें उश्टावण नांव अशें प्रकार आसा मागीर जाल्ले भुरग्याक तशें सादारणपणान पयलें व्हरोन म्हाल्या कडेन व्हरनात ताका तशें हें करपाचें पध्दत आसा कारण तेका कारण केंस सुद्दां मारपाचो एक संस्कार आशिल्लो पयलीं लोक केंस जेन्ना मारताले तेन्ना भायल्यान केंस मारलो की भायर खळ्यांतच तांकां उदक दवरताले थंयच तांणी न्हांवन तेल घालप आनी गरम पाणी न्हांवन घरांत येवप नाजाल्यार घरांत घे नाशिल्ले आतां लोकांनी कितें केलां मातशें फॅशन म्हूण चलता पूण तें कित्याक करताले जाण्टे आमचे ताचें कारण अशें की भायल्यान आयले सगळे जंतू जे आसा ते घरांत येवचे न्ही परत जो म्हालो जो जेन्ना केंस मारता आनी तेका जो वाखर लागता तेका ब्लॅड लागता तें खोबरेल लायलें की तें एन्टीबायोटीक कशें वर्क करतालें म्हणून तें लायल्या नंतर ताका तें मरता आनी मागीर गरम पाण्यान न्हालो की तूं सामको क्लीन जालो अशें ते भुरग्याक थंय व्हरप ना पयलीं पूण जावळ जेन्ना काडटा तेन्ना थोडे केंस काडटात आनी तो एक करतात परत संक्रांती दिसा सादारणपणान जर वर्साचे मदीं आयली संक्रांत जाल्यार ताका बोर न्हाण म्हण असो एक प्रकार आसा म्हणजे ताका बोरां तिळगूळ बिळगूळ त्या भुरग्याक बांदतात म्हणजे मुकूट करतात तसलें कितें करतात आनी मागीर बोराचें न्हाण तेका सगळीं बायलां जमतात सवा सवाशिणी आनी तेका तकलेचें बोरां तिळगूळ कसलीं कसलीं फळां आतां आतां नवीन चोकलेटी बिकलेटी आयला त्यो वेगळ्यो पूण जें आमची पध्दत आशिल्ली तेतुंतल्यान ताका हें सगळें मेळचें अशें ते एक आसा अशें कांय ते संस्कार आसात